हॅलो फ्लावर तूं हॅलो आं फ्लावर्स एंड ब्लुम्सान लागला ओके म्हाका न्हू एक ऑर्डर दिवपाची आसली तीन मार्चाक आम लग्न आसा सो लग्ना खातीर म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आसली फुलांची फुलांनी म्हळ्यार म्हाका दोन हार जाय आनी दोन बुके जाय दोन हार म्हळ्यार म्हाका ते कशे लायक म्हाका तेंचे पेटर्न्स पोवपा मेयटले म्हळ्यार तुमचे कडेन अशे फोटोज आसा जे तुमी पयलीं केल्ले अशे अशे हारा अशे वेगवेगळ्याचे अशे गुलाबाचो म्हण आनी कसो कसो जाल्यार म्हाका तुमी मातशे वॉट्सएप करा तुमचे फोटोज म्हाका म्हाका हारांचे जाय आं बुके जाय आणी आमकां गाडी ते दिसा व्हंकलेची गाडी सजोन धाडपाक जाय सकाळीं हांव गाडी धाडटां मागीर तुमी हें करून ती रेडी करून धाडा तेचे पसून तुमकां कशें किदें तें डिजायन्स आसात न्हू तुमचे कडेन पयलींचें अशें सजयल्ले फोटोज बीन आसात जाल्यार म्हाका हय म्हाका हय म्हाका मागीर मातशें फोनार वॉट्सएप करात किद्या मागीर कशे पडटलें म्हाका हय आनीक आनी आनी म्हाका हय तूं म्हाका ते हेंचे दोगांयचे डिजायन म्हाका तूं वॉट्सएप कर आनी म्हाका हेंयी जाय आशिल्ले कपलाक लावपा मागी तीं लूज फुलां जाय आसलीं म्हणल्या ही शेंवतीं जाय म्हाका अर्दो डजन अर्दो पील आनी गुलाब जाय

आनी तितून म्हाका आनी हय बुके जाय हय हय मातशे कमीच धर प्रायस कसो किदें पडटा तो कमीच धरूं जाय आनी हय पूण पळय म्हाका पयनीं वाडल्या हय तूं म्हाका पयली धाड फोटो पयता हांव खंयचे आवडता तशें तशें मागीर तेजेर परत उलोवया प्रायजाच्या बद्दल तुका मागीर परत हय फोन करता हय आं आं हय हय हय हांव हय मागीर हांव तुका फोन करता तेजें पळोवन म्हाका खंयचें लायक जाता पळय तें ते सिलेक्ट करून तुका फोन करता ते तीन तारकेक आं तीन तारकेक जाये तें मागीर हय हय आनी म्हाका हेयी जाय येजमान्नीक सट जाय दोनूय दिसाक हळदिकूय जाय दोन जाय आं दोन जाय ते हय ते दोन जाय परत ऑचर्डसाचो कर हय होय होय पळय पळय म्हाका तूं पयलीं सगलें डिजायन धाड आनी मागीर सिलेक्ट करून मागीर प्रायजा बद्दल उलोवया आमी कशे किदें तें आनी आनीक कसली किदें अशीं फुलां अशीं आनीक किदें करतात तुमी फुलां म्हटल्या अशें ताका हळदीक बीन तुमी आनीक डेकोरेशन बीन घेता अशें हय हय होय होय हय हय बॅक ड्रॉप बीन घेतात न्हू हय म्हाका तें तेजेंय तुमचे कडेन किदें कॅटलॉग आसा जाल्यार म्हाका धाडात मागीर तुका हांव तशें पळोवन सगलें सिलेक्ट करता हा तुमी म्हाका ह्यात नंबरार म्हाका धाड किदें तें हय हय हय आनी मागीर हेजे कशें पेमेंटाचें कशें किदें एडवांस बीन तुका मागीर हा ओके ओके तूं म्हाका धाड सिलेक्ट करता आनी मागीर येवन वयता हांव तुमच्या शॉपार एकदा मागीर पर्सनली आं ओके आं आं हय तें हांव पर्सनली येवन चड बरें जातलें दिसता हांव येता आयज सांचें येता तुमच्या शॉपार हय ना हय ओके ओके ओके हय तेंत म्हाकाय तेंच दिसता सांचे येवन वयता आयज तुमच्या शॉपार आं ओके बरें चल आं ठँक्यू